चारि मई उणिवीह सौ टेहठि सत्रहं जुलाई उणिवीह सौ अड़सठि पंद्रहं मार्च उणिवीह सौ अठटीह तेरहं जुलाई उणिवीह सौ अठहतरि चारि जून ॿ हज़ार टेवीह